हेलो हेलो प्लम्बर भैया बोल रहे हैं भैया मैं मैं शिवपुरी कॉलोनी कॉलोनी से बोल रही थी मुझे आपका नंबर पड़ोसियों से मिला भैया हमारे यहाँ प्लम्बिंग की दिक्कत हो गयी है मतलब पूरे नल से पानी बह रहा है मतलब लीकेज हो रही है और हमे समझ मैं नहीं आ रहा है की हमारे दीवार में पूरा पानी पानी हो गया है जो आ जाती है ना दीवार में बारिश के समय वैसा कुछ हो गया है तो घर का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है मतलब की हमने कहीं से घर खरीदा और फिर अब ऐसा होने लगा हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने हुआ है हाँ भैया मतलब सीलिंग और नहीं भैया ये जो सीलिंग और दीवार हैना इसके बीच में यहाँ कहीं से पाइप का सिस्टम होगा थोड़ा हम लोगों को भी पता नहीं है कि किधर से कैसा पाइप का सिस्टम गया है तो तो हमें समझ में भी नहीं आ रहा है आप आ जायेंगे क्या और आप आप आप आके देख लीजिए हाँ हाँ हाँ देखिए भैया मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही जगह हो रहा है बहुत जगह हो रहा है बाहर का नल ऊपर से सीलिंग का प्रॉब्लम कर रहा है मतलब हम पूरा घर का ही बदलवाना पड़ेगा ये पूरा सिस्टम पानी का

जी और आप किस तरह से काम कर हाँ भैया पूरा नया घर मतलब हमने खरीदा पहले यहाँ कोई और रहता था अब पूरा चेंज ही करवाना पड़ेगा आप किस तरह से काम करते है मतलब मजदूरी पे या तो ठेके पे

हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है तो आप एक काम ही कीजिए आप ठेके पे ही ले लीजिए क्योंकि हम देख नहीं पायेंगे आपको तो आप अपने ही हिसाब से पूरा काम कर दीजिए बस हमें काम अच्छा चाहिए कि कहीं से लीकेज ना हो बाद में हमें कोई परेशानी ना हो हाँ भैया पेमेन्ट की कोई दिक्कत नहीं है वहाँ आप आधा काम कीजिए हम आपको आधे पेमेन्ट कर देंगे आप फिर जब पूरा काम कर देंगे तो आधी और पेमेन्ट कर देंगे ठीक है भैया हाँ हाँ मैं आपको एडवांस भी दे दूँगी आप देख लीजिए और भैया बस ये ध्यान रखिएगा की पाइपों का अच्छे से इस्तेमाल करें मतलब अच्छी जो इनसे पानी लीक ना करे बाद में कभी हाँ हाँ हाँ भैया ऐसे कोई खर्चे वाली दिक्कत नहीं है बस हमें काम अच्छा चाहिए बाकी हम सब आपका बिल क्लियर कर देंगे आप एक बार या तो घर आ जाइए ठीक है भैया मैं आपको आपके इस नंबर पे पता भेज देती हूँ आप शाम को आ जाइए आप मुझे इसी नंबर पे कॉल कर लीजिएगा हाँ हाँ भैया ठीक है ठीक है भैया तो मैं आपको पता इस नंबर पे भेज देती हूँ आप शाम को मुझे कॉल कर लीजिएगा ठीक है ठीक है भैया ठीक है भैया धन्यवाद